अहाँके रेस्टूरेंटके जे हम अहाँके रेस्टूरेंटमे कॉल करके चारिगो चीज मँगेने रहूॅं आलू रेसिपी चिकेन बिरयानी आओर भेज बिरयानी रेसिपी मँगेने रहूॅं से जे छै से अहाँके जे छै से डीलेवरी बहुत लेट अबैया आओर जे छै से अहाँके पाँच सात गो चीज जे से मँगेने रहूॅं अहाँ के डीलेवरी बॉय जे छै से अखन तक नहि आयल समय पर नहि आबि पाओल आ नहि अखन जे छै से कॉल उठा रहल यऽ ओकरा जे छै से कॉल केलहुॅं तऽ कॉल नहि लागि रहल यऽ नहि उठा रहल यऽ दू बेर कॉल लागल तऽ उठा नहि रहल यऽ आओर अहाँके की केना व्यवस्था यऽ अहाँके के डीलेवरी बॉय केना रखने केकरा रखने छियै जे टाइम पर कोनो काजो नहि कऽ पबैया आओर जे छै से काज नहि कऽ पबैया तऽ ओकरा जे छै से हटाउ आओर दोसर आदमीके जे छै से कनेक्ट करू आओर कते की पाइ भेल से बाजू आओर जे छै से अहाँ जे छै से ओ समान कनी ओकरा जे छै से फोन कए कऽ कहियो जे जल्दी कनी पठा देतै किएकि ई जे छै से जे जे चीजके लेल हमसब इंतजार कए रहल छियै से नहि भऽ रहलैया आओर कॉल केलहुॅं तऽ कॉल नहि उठा रहल यऽ केहन मतलब डीलेवरी बॉय के अहाँसब जे छै से रखने छियै और कोशिश करू जे एहिसँ नीक डीलेवरी पार्टनर जे छै से अहाँ अपना अथी बजाउ आओर राखू किएकि जे छै से ई ढंगके आदमी नहि यऽ किएकि कॉल नैहि उठा रहलैया आ समय सऽ नहि पहुचैत तऽ इ चीज तऽ बेटर नहि ने होयत केओ कम्प्लेन कैऽ देत किछु भी कऽ देत अहाँके जे छै से नहि मतलब बहुत तरह शके अहाँ पर जे छै से केस भऽ सकैया आओर एफ आइ आर भऽ सकैया किएकि समय सऽ अहाँ कोनो चीज जे छै से नहि पहुचेबै तऽ ककरो भी परेशानी हेतै किएकि ओ इंतजार कऽ रहल यऽ अहाँके डीलेवरी बॉय फोन नहि उठबैया तऽ ई बहुत गलत बात भेलै आओर अहाँ फोन कए कऽ जे छै से समझैयो आओर कहियौ जे हम जे छै से जल्दी पहुँचा देतै आओर केना की अहाँके पाइ भेल से बाजू हम अहाँके से दऽ दै छी ठीक छै